जॾहिं बि मां रंधिणे में कमु कंदी आहियां या रोटी ठाहींदी आहियां त हिन ॻाल्हि जो ध्यानु रखंदी आहियां त रंधिणे में साफ़ु सफ़ाई हुजे मिर्च मसाल्हनि जा जेके दॿा मां कमु आणींदी आहियां उहे बि मां साफ़ु ऐं सुथरा हुजनि रंधिणे में कमु ईंदड़ जेके बि बर्तन आहिनि या ॿिया जेके बि सामानु असांखे कमु ईंदा आहिनि मां उन्हनि खे साफ़ु ऐं सुथरो रखंदी आहियां जीअं रंधिणे में कॉक्रोज न थियनि मछर न थियनि जॾहिं बि मां कूकरु में दाल रधींदी आहियां त उन जे ढकण जे चौ तरफ़ु तेल हणंदी आहियां गिहु हणंदी आहियां इन करे छा थींदो आहे त जेका दाल या जेको ॿियो को सामानु उन जे अंदरि हूंदो आहे हुअ सिटी लॻणु वक़्तु ॿाहिरि कोन ईंदो आहे इन करे रंधिणे में गंदगी न थींदी आहे ऐं रंधिणो साफ़ु सुथरो पियो हूंदो आहे जॾहिं बि मां गिह में पकौड़ा या पुड़ियूं तड़िंदी आहियां त किचन जो एजेस्ट फैन हलाए छॾींदी आहियां एजेस्ट फैन हलाइण सां छा थीन्दो आहे जेको धुंहों हून्दो आहे जेको बि तेल हूंदो आहे उहो भितियुनि ते चिपकंदो न आहे रंधिणे जी टाईल्स ख़राबु न थींदी आहे ऐं जेका बि उन में हवा हूंदी आहे गरम हवा उहा एजेस्ट फैन जे पारां ॿाहिरि निकिरी वेन्दी आहे इन करे इहे सभु ॻाल्हियूं मां रंधिणे में कमु करणु वक़्तु मां ध्यान में रखंदी आहियां